میں ہر ہمیشہ جب میں صبح میں جگتا ہوں جب میں صبح میں جگتا ہوں تو میں صبح میں جگتا ہوں تو میں ڈیلی دور لگاتا ہوں کم سے کم ٹوینٹی منٹس میں ہر ہمیشہ دوڑتا ہوں دوڑنے سے کیا ہوتا ہے کہ باڈی آپ کا پورا فٹ رہتا ہے باڈی جب فٹ رہتا ہے تو آپ دیکھنے میں بھی وہ جو ہے سندر لگتے ہیں اسی لیے دوڑنا بہت ضروری ہو جاتا ہے اور جب انسان دوڑتا ہے تو ایک طریقے سے دیکھا جائے دوڑنے والے لوگ ہر ہمیشہ اسٹرانگ اور ہر ہمیشہ اسمارٹ نظر آتے ہیں کیوں کیونکہ دور بہت ہی ضروری ہے اور میں کبھی کبھی شام میں بھی میں دور لگاتا ہوں دور لگاتا ہوں اسی لیے میں دوڑتا ہوں کہ ابھی میں ایک اسٹوڈینٹ ہوں ابھی میں اسٹوڈینٹ ہوں ہو سکتا ہے کہ میں آنے والے آنے والے ٹائم میں میں کوئی ویکنسی بھروں آرمی وغیرہ کا میں ویکنسی بھری اس میں اس میں ہمارا دور مانگے تو میں اس اس دور کو میں پورا کر سکوں اسی لیے میں دوڑتا رہتا ہوں ہر ہمیشہ دوڑنا بہت ضروری ہے انسان کے لیے ہر لوگوں کو ہمارا ہمارا ایک اپیل ہے ہمارا ایک جو وائس ہے ہمارا ایک کہنا ہے کہ ہر بچوں کو ہر ہمیشہ کم سے کم دس منٹ انسان کو دوڑنا چاہیے جب انسان دوڑتا ہے جب انسان دوڑتا ہے تو ہر ہمیشہ دوڑ لگانے والا انسان ہر ہمیشہ ونر ہوتا ہے جب وہ ونر ہوتا ہے تو اب سمجھ جائیے وینر انسان کتنا اچھا کہلاتا ہے اسی لیے انسان انسان کو ہر ہمیشہ دوڑنا چاہیے